हैलो जी तव्हांजे कैंप जे बारे में पतो पियो आहे मां सुबुह मॉर्निंग वॉक ते वई हुअमि त मूंखे उते पतो पियो की हिते कैंप लॻणु लॻिणो आहे मूंखे ॿुधाए छॾो की जेको आहे कीअं रजिस्ट्रेशन थींदो अमाउंट छा आहे रजिस्ट्रेशन जो तॾहिं ॿुधाए छॾो कंहिं महिल थींदो कहिड़ी जांचा थीदियूं औरि असां पाण सां कहिड़ा डॉक्यूमेंट खणी ईंदासीं जे असां हुते अवेल करे सघूं इहा फैसिलिटी